اردو زبان کا لوگ موازنہ جو کرتے ہیں وہ ہندی زبان سے کرتے ہیں اور انگلش زبان سے کرتے ہیں اور اسی طرح سے فارسی زبان سے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اردو کو ہی بولتے ہیں انگلش کو بولنے والے جو بولتے ہیں وہی سمجھتے ہیں لیکن اردو عام طور سے ہر جگہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے اور ہندی کوئی بولتے ہیں لیکن ہندی میں بھی اردو کو ملا دیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اردو کو ہی بولتے ہیں اور اسی طرح فارسی زبان ہے فارس میں بولی جاتی ہے لیکن سمجھ جاتے ہیں سبھی لوگ بہتر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے عام طور پر اردو کو ہی استعمال کرتے ہیں اس سے اچھا بھی لگتا ہے اور بولنے والے کو بھی پسند آتا ہے اسی لیے مزہ آتا ہے اردو بولنے میں اردو زبان کی ایک اچھی لوگ سارے وہ اردو کا استعمال کرتے ہیں فصیح اردو کا استعمال خاص طور پہ لکھنؤ میں کیا جاتا ہے شعر و شاعری میں کیا جاتا ہے اور اس کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے